उल्हासनगर में धर्मदास दरबार में धर्मदास ऐं पेसूराम हिननि जा चमत्कार सॼे उल्हासनगर जे माण्हुनि खें ख़बर आहिनि जॾहिं बलराम जे माउ खे औलाद न हुई तॾहिं इहा पेसूराम वटि आई ऐं चइसि त मूंखे औलाद खपे तॾहिं चईंस पेसूराम चइसि त हिते अंब जो वणु आहे हिन अंब जे वण में जॾहिं अंबु ईंदो तॾहिं तवांखे औलाद थींदी ऐं ईअं ई थियो जॾहिं उन में अंब में वण में अंब आहियो तडहिं ब॒लराम पैदा थियो त इहे जेके चमत्कार आहिनि उल्हासनगर में सभिनी ॾिठा आहिनि हिननि जे चमत्कार खां हर कोई वाकिफ़ आहे ऐं इन्हनि घणनि ई माण्हुनि जूं बीमारियूं लाथियूं औलाद डि॒नियूं पैसो डि॒नो ऐं हिननि ॿिनी खें असांजो वारोवार नमस्कार आहे